آج میں نے ایک موبائل خریدا جوکہ بہت اچھا اور بہت سِلم تھا اُس میں کیمرا کوالٹی بہت اچھی تھی جس میں ہم کو پچاس میگا پکسل کا کیمرا مِلا اُس کی کوالٹی اتنی اچھی تھی کہ ہم ڈی ایس ایل آر کے کے فوٹو سے کمپیر کریں تو اُس میں تو ہمیں ہمارے کیمرے کی کوالٹی بہت اچھی لگ رہی تھی ڈی ایس ایل آر کے برابر ہی ہمیں اُس کی کوالٹی مِل رہی تھی اُس میں جو ہے بیٹری کا بہت اچھا پوائنٹ ہے جو کہ بہت آسانی سا بہت جلدی چارج ہو جاتی ہے اُس کا کلر بہت اچھا تھا جو کہ میٹ فِنش تھا اور اُس کا لُک تو اچھا لگ رہا تھا کیوں کہ اُس کا ڈیزائن اتنا اچھا تھا کہ وہ دور سے دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا